आ सांग कोण आ टिचर सांग आ सांग कितें जालें

मस्ती म्हळ्ळ्या कितें केलें तेणी एग्जॅक्ली आ ओके हांव उलयतां तेजे कडेन आनी कितें आसा टिचर आ तुमी तेका स मा माल्ल्यार सुद्दा जाता म्हाका कांय प्रॉब्लम ना तसो समजून सांग आ सांग सांग टिचर हांव हांवूय अय हांव सांगतां तेका हांव उलयतां तेजे कडेन आनी तुमी तेका माल्ल्या जाता मारून समजयल्या जाता अशें ना की म्हाका प्रॉब्लम जातलो बीन आनी आनी किदें आसा अभ्यासा बद्दल आ ओके आनी टिचर तुमच्या स्कुलान कावन्सिलर आसा कावन्सिलराक कावन्सिलरा कडेन तुमी मात्शे धाडल्यार बरो कोहो दिसता हांव म्हणटां तेका कावन्सिलरा कडेन वच टिचरी क्लास टिचरीचें आयक आनी हांव सांगता तेका कावन्सिलरा कडे वच म्हुणून हय आमी सांगता तेका खूब फावटीं मात तरीय तो मस्तेपणां करता म्हाका दिसता तेका आतां सद्या कावन्सिलराची गरज आहात कशी हय आनी तुमी मात्शें सांगां टिचर तेका ओके टँक्यू टँक्यू टँक्यू थँक्यू